मैंने कितना आपका खेती की दस बीस साल की दस बीस साल में हमने पूरे खेत को जुताया अच्छी तरीके से जोता के फिर उसकी मेड़ी मारी मेड़ी नाप की क्यारी बनाया क्यारी बना कर उसमें उसकी टहनी काट काट कर एक एक हाथ पर उसकी टहनी पूरी लगाई उसमें फिर गोबर डाल दिए थोड़ी बहुत गोबर डाल कर यूरिया डी ए पी दोनों मिला कर डाल कर फिर उसके बाद में हमने पानी भर दिया इनने हमने कुछ की खेती की